हू इज़ यूअर फेवरेट साइंटिस्ट हू हैज़ वास्टली रिसचर्ड द यूनिवर्स बट डिड यू लर्न फ्राम दैम मेरे ता बड़े सारे फेवरेट साइंटिस्ट रेह्दे न जि'यां कि एपीजे अब्दुल कलाम होई गे एह् के सोमनाथन होई गे ओह्दे बाद जेह्ड़े कार्लसैगन इक अमरीका दे बड़े बड्डे एस्ट्रोनामर एस्ट्रोफिज़िस्ट रेह्दे न ओह् बी मेरे बड़े फेवरेट रेह्दे न ते जिन्ने मिगी लग्गै दा अज्ज धोड़ी युनिवर्स गी सबतूं जैदा जिन्ने रिसर्च कीता ओह् मिगी लग्गै दा कार्लसैगन रेह्दे न इक अमरिकन एस्ट्रोनामर न एस्ट्रोफिजिस्ट न नासा च उ'नें कम्म कीते दा जेह्ड़ा स्पेस गी हून साढ़े युनिवर्स गी पार करी गेदा ऐ साढ़े सौर मंडल गी सोलर सिस्टम सारी सौर मंडल जेह्ड़़ा इक पार करी गेदा ऐ जान ओह्दा नां ऐ बायज़र बायज़र जेह्ड़ा ऐ ओह्दे पर इक कोट ऐ ओह् कार्लसैगन ने कोट लिखे दा ऐ जेह्ड़ा उ'न्नै संस्कृत बिच्चा लैते दा ऐ उपनिषद वेदें बिच्चां लैते दा ऐ ते ओह्दा मन्नना ऐ कि अज्ज जेड़ा साइंस जित्थै पुज्जी ऐ उत्थै जेह्ड़ा हिंदू धर्म ऐ ओह् बड़े पैह्लें दे सनातन धर्म उद्धर बड़े पैह्लें दा पुज्जी गेदा ऐ एह् उं'दी आफिशियल स्टेटमैंट ऐ कार्लसैगन दी जेह्के अमरीका दी इक बड़़ी बड्डे नाम रेह्दे न ओ बड़ी बड्डी हस्ती रेहदे न ते उ'नें मिगी बड़ा जैदा प्रभावित कीता क्योंकि उ'न्नै जेह्ड़ा सनाया कि साढ़ा संस्कृत लैंग्वेज जेह्ड़े वेद उपनिषद लिखे गेदे न उं'दे बिच्च इन्ना जैदा ज्ञान ऐ इन्ना जैदा ज्ञान ऐ कि उ'नेंगी जिन्ना इंसान पढ़ी सकदा उ'नेंगी पढ़ना चाहिदा साढ़े वेदें गी उपनिषदें गी क्योंकि उं'दे च बड़ा जैदा ज्ञान ऐ साइंस दी एस्ट्रोनोमर दी मैथ दी बड़ी बड़ी जैदा उंदे बिच जेह्ड़ी ऐ व्याख्यां कीतियां गेदियां न जि'यां साढ़ा सुलब सुलब सूत्र होई गेआ होर बड़े सारे बोद्धयान बोद्धयान ओह्दा सुलब सूत्र होई गे उं'दे अलग अलग सारें दे सूत्र न ऋषिएं दे उ'नें स्पेस दे बारे च बड़ा बड़ा केश आक्खे दा डायमैनशज दे बारे च बड़ियां बड़ियां गल्लां उं'दे बिच कीतियां गेदियां ते कार्लसैगन ने बी उ'यै गल्ल कीती उन्नै आखेआ कि जेह्ड़ा हिंदू धर्म दी जेह्ड़ी सनातन धर्म दे ग्रंथ न उं'दे बिच जेह्ड़ी ऐ इ'नें चीजें दी बड़ी जैदा गल्ल होई दी ऐ ते कार्लसैगन कोला असेंगी एह् सिक्खने गी थ्होंदा ऐ कि असेंगी अपना जेह्ड़ा साढ़ा धर्म ऐ सनातन धर्म उंदे जेहड़े हिंदुइजम च जेह्ड़े ग्रंथ न असें उ'नेंगी पढ़ना चाहिदा असेंगी एह् सिक्खने गी थ्होंदा उं'दे कोला उ'नेंगी बड़ा जैदा ज्ञान ऐ सिर्फ उं'दे बिच सिर्फ मंत्रें दी इं'दी गल्ल विवाह पद्धति होई गेई इं'दे सिर्फ इं'दी गल्लां गै निं होई दियां उं'दे बिच एस्ट्रोनामी एस्ट्रोफिजिक्स साइंस मैडिकल नान मैडिकल मैथ्स मूथ्स मैथामैटिक्स फिजिक्स कैमिस्ट्री साइंस हर चीज दी गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् असेंगी साढ़े सनातन धर्म दे जेह्ड़े ग्रंथ न उंदे बिच दिक्खने गी थ्होंदी ऐ तां गै जिन्ने बी फारन ट्रैवलर जिन्ने बी इद्धर आए एलब्रूनी कोला अरबन बतूता जिन्ने आए उ'नें सारें साढ़े ग्रंथें गी जेह्ड़ा ट्रांसलेट कीता नालंदा युनिवर्सिटी तक्षशिला युनिवर्सिटी बिच इं'दियां बड़ियां बड़ियां कताबां हियां पेदियां जिटनेंगी बाद बिच कुसै फारन इन्बेडर जेह्ड़े आक्रमण आक्रमता जेह्ड़़े आए उ'नें आक्रमण कीते हिंदोस्तान पर जेह्ड़े अरब हे मुसलमान हे ते उ'नें सब किश जलाई ओड़े उ'नें दिक्खेआ कि इन्ने एडवांस न एह् इन्ने साढ़े कोला एडवांस की न उ'नेंगी साढ़े कोला जैलसी इक जलन होई ते उ'नें सारा किश जेह्ड़ा सारा एह् डिस्ट्राय करी ओड़ेआ हून ब्राह्मीर होए आर्य भट्ट होए उ'नें बी स्पेस दे बिच बड़ी जैदा जेह्ड़ी ऐ रिसर्च कीती दी ही ओह् बी असेंगी बड़ा फैसिनेट करदे न बड़ा मेरे फेवरेट न ओह् बी इंशन ट्रिशियन ऐन जेह्ड़े बड़े बड़े ऐसे ब्राहमीर ओह् बी साढ़े फेवरेट रेह्दे न पर कार्लसैगन जेह्ड़ा उ'नें मार्डन टेक्नोलोजी कन्नै सनाया ऐ कि जित्थे अज्ज अस जी करा ने आं उत्थै हिंदुइज़म सनातन धर्म बड़े पैहले उत्थै पुज्जी गेदा हा असें सिर्फ अजें धोड़ी इक लोक बी ढंगै कन्नै खोजेआ उ'नें सत्त सत्त लोकें दी गल्ल करदे हे ओह् ता ओह् असेंगी सनांदे न कि उंदे नै में तां इन्फ्लुएंस होएया उंदे कोला कि उ'नें सनातन धर्म दी गल्ल कीती की एहदे बिच बडा जैदा ज्ञान ऐ ते सच्च में एहदे च सच्ची मुच्ची जेह्ड़ा ऐ सनातन धर्म दे ग्रंथें च बड़ा जैदा ज्ञान पेदा ऐ इ'नेंगी तुस पढ़गे ते तुसेंगी पता लग्गना ऐ ते एह्दे कन्नै में अपनी गल्ल खत्म करङ जय सनातन जय हिंद जय भारत